हाँजी बोलिए कौन कौन सी सब्जी चाहिए अच्छा ठीक है मिल जाएगी ठीक है मिल आएंगे मिल आएंगे ठीक है ठीक है अच्छे मिल आएंगे आपको

ठीक है वो भी मिल आएंगे एक किलो टमाटर आपको मिलेंगे तीन सौ रुपए किलो हाँ दो किलो बैगन पड़ जाएंगे आपको ये अस्सी रुपए किलो हैं एक साै साठ के दो किलो फलियाँ है इस समय एक साै बीस रुपए किलो तीन सौ साठ की तीन किलो ठीक है मेडम अपने अपने या जी जी जी जी ठीक है अपने यहाँ वैसे बढ़िया ही सारे चीज़ें मिलेंगी ताजी

हाँ नहीं फली अच्छी हैं ताजी आई हैं आज ही खेतों से तोड़ के मंगाई है

ठीक है मैं नोट कर लेता हूँ मैंने फली का भाव बताया था एक सौ बीस रुपए किलो तीन सौ साठ की तीन किलो ठीक है तो मतलब आपका जो ऑर्डर है वो है एक किलो टमाटर है दो किलो बैगन है और तीन किलो फली है यही है ना ठीक है ठीक है